ہمارے یہاں سینٹرل دہلی میں نان ویج بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے جن میں چکن ٹکاّ کباب چکن بریانی کوفتے اور چکن برّا وغیرہ جیسی ڈشیں شامل ہیں یہ تمام ڈشیں سینٹرل دہلی میں بےحد مشہور ہیں جسے چاندنی چوک جامع مسجد کوچہ چالان ترکمان گیٹ اجمیری گیٹ اور کشمیری گیٹ کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اِس کے علاوہ اِن پکوانوں کو دور دور سے بھی لوگ کھانے آتے ہیں اُن کا ذائقہ بےحد لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے اِس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اِس میں خاص قسم کے مصالحے اور تیکھے ذائقے کا استعمال کیا جاتا ہے اِن میں سے بریانی سب سے زیادہ مشہور راشد بھائی کی ہے اور چکن ٹکّا اسلم کا ہے اِس کے علاوہ چکن برّا اَلیامین کا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور قریشی کے کباب کھانے لوگ بہت دور سے آتے ہیں